आं हॅलो हॅलो मधू आं हय आगो तुवें वॅडिंग शूट केल्लें खंय आं करपाचें आसलें ओके ओके आं कितें जाणां म्हजे कडेन थोडे येल्ले हय हय जाणां हांव हय तें दर्येर वचून केल्यार जाता हय दऱ्यार करूं जाता कॉस्ट्यूम आनी कितें आसा तें घालपाचें तशें काय नां कळ्ळें तुका जाय तो कॉस्ट्यूम घालूं जाता आतां लोक कितें करता गाउन घालता तूं चेडूं मुगो हय सो गाउन घालूं जाता कळ्ळें आनी साडीय घालूं जाता आनी डिफ्रंट थीम्स

जाल्यार तुमच्यान मामी जावूं जाता केरलाची तश करूं जाता हय केरलीयन लोक करता आतां ताका लुंगी घालपाक जाय आनी कितें घालतलो कळ्ळें ताणें लुंगी घालपाची तुवें ना चेडवान लुंगी घालपा ना पिश्या चेडवान साडी न्हेसपाची धवेली तेंगे ते केरळाचे लोक कशे साडी न्हेसता पळय तशी साडी न्हेसपाची तिकली लावपाची बरी मागीर माळ घालपाची फांती घालपाची आनी तेणें लुंगी घालपाची सोदरो घालपाचो आं ना ना खंय तुका जाय तें घालू आनी बरें करून ते फोटो मागीर आतां तो केरलाचो जर करता जाल्यार तुका रानां बिनां वयचें पडटलें कळ्ळें आनी हय इव्हन मागीर इवनींग बिचार बी तशें करूं जाता कळ्ळें न्ही ना जाल्यार मागीर इवनींग गो कळ्ळें न्ही सकाळचें मागीर तें पळय सगळें करता जाल्यार दीस वयतलो आख्खो मागीर तो कळ्ळें सकाळचें मागीर तयार जाल्यार तुका रानांत बी अशें इन द मॉर्निंग लूक दाखोवपाचो रानांत बी अशें कळ्ळें इन विलेज रोडा साइडीन बी अशें करता सायकल चलयता तशी अशें कळ्ळें तशें करूं जाता तशें तर तरेन तुजें मनांत येवूं जाय करतल्याच्या कळ्ळें तर तरेन करूं मेळटा कळ्ळें एक काम कर आयकय हय पोझीस तुका जाय तसले इंटर्नेटाचेर पळय न्हू हय हय सांग मागीर येता ताका सांगता हांव तूं टॅन्शन घेयनाका कळ्ळें तूं फक्त हय हय तूं सांजचें मेळ म्हाका आमी मागीर उलोव्या वाइट साडी न्हेसपाची हांव हाडटा न्हू तूं कित्याक टॅन्शन घेता हय हय तूं सांजचें मेळ म्हाका सांजचे आमी च्या पिवपाक या थंय मेळ

हय तेन्ना सगळें उलोवया आतां बिश्टी भानगड नाका ओके बरें तर